ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طلعت جہاں بات کر رہی ہوں دراصل میں کچھ دن پہلے آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی جی اسی لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپئے کی تھی تو میں نے اس کو خرید لیا جی اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی جی جی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا ہے اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اور وہ پلگ بار بار نہیں نکلتا اس میں کافی سارے آپشنس ہیں جیسے سوتی کپڑوں کا نائلون کا اور وولی کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی جی ایسے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ